माझी लोग तैरना जानते हैं उनलो उनका तो भाई बिजनेसे यही है पानी वाले वो जैसे मच्छी मारना है उनको भाई उनका पानी का कामे इहे है ज़्यादा तैराक होते हैं वो धंधा के लिए अपने पूरे दिन और पानी में ही रहते हैं कई बार देखते हैं कि पूरे दिन में तो दो चार बार गंगा जी को पार कर लेते हैं तैर कर और अपन लोग हैं तो भाई अपन लोग तो कभी कॅालेज से छुट्टी पड़ा इन्जॉय करने के लिए गए नहाने के लिए गए गंगा ने स्नान किए तैरे भी तैर कर जो है कभी काल गंगा अपन लोग भी पार किए हैं तैरते हैं तैरने में अच्छा अपने आप को फिलिंग होती है अच्छे रियाज बनते हैं हाथ पाँव चलाने पड़ते हैं अपन लोग तो जैसे बचपन में तैरना सीखे तैरने में सीखने में उका उसमें का जैसे हाथ पाँव अपन लोग चलाते रहे तो कोई ये बगल में एसे पाँव चलाइए करो वो करो तो पानी में जैसे हाथ पाँव दोनों चलाना पड़ता है अगर हाथ पाँव दोनों नहीं चलेगा तो आदमी डूब जाएगा तो अपन लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके सीखे फिर वही पैर बंद हो जाए कहीं हाथ बंद हो जाए लेकिन धीरे धीरे करके अपन लोग सीख लिए अपन लोग गंगा किनारे पर घरै है हम लोग तैरते हैं कभी कभी मान लीजिए जैसे छुट्टी का दिन पड़ गया या अब तो अपन लोग वही बाहर रहते हैं बाहर से आए तो गंगा जी गए स्नान किए मतलब इन्जॉय किए तैरने के लिए कभी चलो आर उस पर तैर कर चलते हैं घूम टहल कर आते हैं तैरे मतलब माँझियों को जो देखते हैं भैया वो तो रात दिन पूरा पता नहीं कैसे ओ उनका मछली पकड़ना उनको तैरना जब देखो तब पानी में डुबकी लगाते रहते हैं उनके बारे में तो भाई कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन अपन लोग तैरते हैं थोड़ा बहुत